मातयेचीं आयदनां वूतकार सुतारकाम बी वेवसायान चडशे लोक आतां हे बिजनस करिनात कित्याक हें करपाक तांची कला तितली पावना आनी तांकां थोडीशी म्हायती ह्या वस्तूचेर ह्या वेवसायान आसची ना आमचो जाणटो लोक हे पयले जावन शिकून येल्यात आनी तांकां ते जमताले पूण आतांच्या लोकांक ते जमना कित्याक आमी चडशी आमच्या एडुकेशन फिल्डान बरें बरें शिकून गेल्यात आनी आमच्या लोकांक दिसता की हें काम सादारण मनशाचें जावूं येता